ہیلو سر آپ روم سروس بات کر رہے ہیں کیا آ سر میں ںے وہ تھرڈ فلور میں روم ایک لیا تھا لیکن وہ روم بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے اُس کے جو ہے سر ایسا جی سر دیکھیے کیا نام ہے مجھے بالکل فریش روم چاہیے اور ٹوائلیٹ وغیرہ بھی بالکل کیا نام ہے جی جی بتائیں سر کوئی دقت نہیں روم کیا نام ہے رینٹ زیادہ ہے کوئی دقت نہیں اِس سے ہمیں اور لیکن فریش ہونا چاہیے روم بالکل صاف سُتھرا ہونا چاہیے اور اچھا اچھا سر کتنے ہے اُس کا روم رینٹ کتنا ہے اچھا اچھا سر کچھ کم کچھ کم ہو سکتا ہے سر اچھا ایئر کنڈیشن ہے سر اچھا کچھ گُنجائش کر لیتے سر تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا جی جی آپ جی آ جی جی جی

اچھا اچھا سر نہیں مجھے سیکینڈ فلور کا ہی چاہیے ہے لیکن آپ نے جو رینٹ بتایا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ہے بس اُس میں تھوڑا سا وہ کیا نام ہے وہ ہو جائے تو پھر اُسی کو وہ بک لیں گے اور جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے سر ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے سر اوکے اُس میں سیکینڈ فلیٹ کا جو ہے نا آپ وہ بک دیجیے ٹھیک ہے چل چلیے اوکے جی چلیے اوکے ٹھیک ہے